میری ایک عادت ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے زیادہ انٹریکٹ ہوتا ہوں زیادہ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے الگ الگ لوگوں سے باتیں وغیرہ کرنا اور میں ہمیشہ الگ الگ جگہ گھومنے کے لیے جاتے رہتا ہوں مجھے گھومنا بھی پسند ہے تو میں جہاں بھی جاتا ہوں ان کی فوٹوز جو رہتی ہے وہ میں سوشل میڈیا میں ڈالتا ہوں سوشل میڈیا میں ان دا سینس فیس بک وغیرہ میرا ہے انسٹاگرام آئی ڈی ہے تو یہ سب چیز ہے کہ میں ان میں فوٹو بھی ڈالتا ہوں پلس میں ان لوگوں سے باتیں وغیرہ بھی کرتے رہتا ہوں تو یہ چیج چیز ہے کہ میں اکثر یہ سب کرتے رہتا ہوں اور میں فوٹوز وغیرہ جو ہے ڈالتے رہتا ہوں